हम सूखे मौसम में और ख़राब मौसम में पौधों की देखभाल करते हें सूखे मौसम में हम यह करते हें क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है तो हम हैं न उसके आसपास नेट लगा देते हें और पेड़ पौधे छांव की तरफ रख देते हें ताकि एकदम तेज़ धूप पड़ेगी तो पेड़ मुरझा जाते हैं और वह ख़राब हो जाते हें उसके पत्ते लाल पड़ जाते हें और ख़राब मौसम में ऐसा होता है कि बहुत तेज़ हवा पानी गिरता है तो पेड़ पूरे दब जाते हैं टूट के ख़राब हो जाते हैं ख़राब हो जाते हें तो उस चक्कर में हम लोग क्या करते हें कि हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कुछ न कुछ क्रियेटिव करते रहे हैं एक काँच का या प्लास्टिक का एक बॉल टैप का बनाते हैं और हर पेड़ हर पेड़ हर पौधे पर डाल देते हैं ताकि उसको नुकसान न हो और उसको ढक देते हैं ताकि है न उसके ऊपर एकदम तेज़ी से पानी न जाए और अगर पानी जा रहा है तो हम उसमें ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पानी बह जाए उसमें एकदम पड़े नहीं जिससे कि हमारे पेड़ पौधे अच्छे रहें और हरे भरे रहें